जी बिल्कुल आपने सही जगह कॉल किया है बोलिए क्या काम है आपको जी क्लीनिक तो साढ़े दस से पाँच बजे तक खुला रहता है हाँ जी बिल्कुल हाँ तो उसकी देखिए चेकअप फ़ीस लगेगी आपको पाँच सौ रुपए और जो आपको दवाई मतलब लेना है उसकी अलग से लग जाएगी आपकी फ़ीस तो वो दवाई तो आपके मतलब चेकअप के हिसाब से कि आपको क्या हुआ है उसके हिसाब से हम आपको दवाई लिखेंगे तो उस हिसाब से आपको पैसे लगेंगे हाँ तो आप बता दीजिए अगर आपको कहीं जाना है अर्जेंट तो फिर हम कर सकते हैं आपके लिए मतलब खोल सकते हैं अर्जेंट हाँ वो तो लेगेंगे मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा में अब हम जल्दी खोलेंगे अपना टाइम थोड़ा वो करके चेंज करके तो थोड़े लग सकते हैं तो आप हमें फिर भी साढ़े सात सौ रुपए दे दीजिएगा

हाँ तो जी ठीक है फिर छ सौ रुपए ठीक है अच्छा मतलब हाँ ये भी है पर ठीक है तो आप बताइए आप कितना देना चाहेंगे जी देखिए मैम थोड़ा ना कम हो जाए मुझे भी तो कुछ पड़ाए अब मैं आपसे दो सौ रुपए लूँगी तो मुझे भी तो कुछ बचना चाहिए फिर भी आप ठीक है तीन सौ रुपए दे दीजिए पाँच सौ पर हम आपसे तीन सौ ले लेंगे अच्छा ठीक है ठीक है तो आप अभी आ जाइए तो सात सौ रुपए लगा लीजिएगा अगर अभी आना है आपको तो जी ठीक है फिर दो सौ रुपए ही सही हाँ वो तो है पर आप अब हमारी बहन जैसी हैं तो हम आपके इतना तो कर ही सकते हैं जी ठीक है तो फिर है ना

हाँ तो ठीक है आप आ जाइए हम आपका इलाज कर देंगे ठीक है वैसे देखिए आप अपने हो करके हम आपसे दो सौ रुपए ले रहे हैं पर आप दूसरे को बताइए कि हम आपसे साढ़े पाँच सौ ही लिया था ठीक है